राजस्थान में तरह तरह जूं बैंकूं आहिनि जीअं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटिड बैंक आई सी आई सी बैंक पंजाब बैंक नेशनल बैंक तरह तरह जूं बैंकूं आहिनि जेके पढ़ाईअ जे लाइ साक्षता खे वधीक महत्व ॾींदियूं आहिनि जीअं राज राजस्थान में प्रधान मंत्री योजना बणी रही आहे जेका जंहिं में ॿारनि खे टे सौ ॿाहरण ॿारहां रुपया साल में जमा कराइणा पवंदा आहिनि अरिड़हां साल खां पोइ इहा योजना बैंक में खोली वेंदी आहे जंहिं में साल में हिकु दफ़ो फार्म भरिणो पवंदो आहे ख़ुदा न ख़ास्ता अगरि कंहिं कंहिंजो बि कुझु एक्सीडैंट में डेथ थी थी वञे त उन माण्हूअ खे प्रधान मंत्री योजना में हिकु लखु रुपया हथो हथु ॾिनो वेंदो आहे